السّلام علیکم جی الحمد للّہ آپ بتائیں آپ کیسے ہیں خیریت سے ہے کیا میری بات آفتاب صاحب سے ہو رہی ہے انڈین ٹریول جی جی میں ثانیہ بات کر رہی ہوں دہلی سے ایکچولی مجھے نا ٹرین کی شیڈیول چاہیے تھی کہ کون سی ٹرین کب کب ہے جی مجھے کشمیر جانا ہے کچھ چھٹیوں کی گرمیوں کی چھٹی ہوئی ہے تو اسی سلسلے میں مجھے آپ سے بات کرنی تھی تو بہت خوشی ہوگی اگر آپ مجھے بتا دیں کہ کون کون سی ٹرین کس دن اور کتنے بجے موجود ہے اویلیبل ہے جی وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ گرمیوں کی چھٹی ہوتی ہے ساروں کی من ہو جاتی ہے یہاں جائے وہاں جائے جی ویسے تو بہت ساری ہے گھومنے کی چیزیں انڈیا میں بہت ساری ایسی جگہ ہے بٹ مجھے اس بار شوق چڑھا ہے کشمیر جانے کی تو بس اس لیے سوچا اس بار یہ خواہش پوری کر لینی چاہیے تو اسی سلسلے میں میری ایک فرینڈ نے آپ کا پتہ بتایا اس نے آپ کا نمبر سینڈ کیا کہ آفتاب صاحب انڈین ٹریول ایجنٹ سے بات کر لو تو میں نے آپ کو کال کیا تا کہ میں آپ سے شیڈیول لے لوں ٹرین کی کہ کون سی ٹرین ہے ایکچولی بہت ساری ٹرین ہو گئی ہے جیسے بلیٹ ٹرین ہے ابھی نیو ایک ٹرین کھلی ہے وندے بھارت اور بھی بہت ساری ٹرین ہے بہت جگہ سے کھلتی ہے کشمیر کے لیے جی تو بس بہت مہربانی ہوگی آپ کی کہ آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی ٹرین کب اور کہاں کہاں سے کھلتی ہے اس کی ٹائم ٹیبل اس کی شیڈیول آپ مجھے سینڈ کر دیں گے کیا جی اور اور مجھے نا ریٹرنگ کی بھی ٹکٹ چاہیے تو ریٹرنگ کی بھی اگر شیڈیول مل جائے مجھے تو بہت بہتر ہوگا کم سے کم جی کم سے کم ایک ہفتے تو میں وہاں رکوں گی ایک ہفتے کی پلاننگ ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ایک ہفتے وہاں گھوم لوں اگر میں یہاں منڈے کو دس تاریخ کو نکل رہی ہوں دس مئی کو تو مجھے کم سے کم آپ پچیس کے ٹکٹ دیکھ لیں کہ پچیس کا ٹکٹ اویلیبل ہے یا پھر انیس کا بھی چلے نہیں نہیں بیس کا بھی چلے گا بیس سے پچیس کے بیچ میں مجھے یہ چاہیے ٹکٹ تو بڑی مہربانی ہوگی آپ مجھے شیڈیول سارا سینڈ کر دیجیے آنے کی اور جانے کی بہت شکریہ